ہیلو وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ و برکاتہ جی کون جی آپ فصیح الدین کے والد صاحب بول رہے ہیں جی بتائیے میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں کیا ہوا ہے کس متعلق سے چھٹی چاہیے آپ کو جی جی جی جی ہاں ہاں پتا ہے پتا ہے ہمارے بھی لڑکے کو ڈینگو ہوا تھا کوئی بات نہیں ہے کوئی بات نہیں آپ اچھے ڈاکٹرس کو دکھائیے میرے بیٹے کو بھی ڈینگو ہوا تھا میں نے بھی ان کا علاج کروایا اور ڈینگو میں آپ اچھے سے کھان پان کا خیال رکھیے جتنا بھی لیکوڈ چیز آپ دیں گے اس کو زیادہ سے زیادہ جلدی وہ کور اپ کرے گا کیوںکہ اس میں جب ہمارے پلیٹلیٹ گھٹ جاتے ہیں تو بچے جلدی بیمار پڑ جاتے ہیں اور ان کا جو پلیٹلیٹ ریٹس ہوتا ہے وہ بہت جلدی نیچے گرتا ہے اس لیے آپ زیادہ سے زیادہ اچھے پھل اور ہو سکے تو پپیتا کے جو پتے ہوتے ہیں اس کو آپ نچوڑ کے اس کا رس پلا دیں اس کا ڈینگو ریٹ جو ہے جو پلیٹلیٹ ریٹ ہیں وہ جلدی بڑھ جائیں گے اور بہر حال آپ آپ کو گھبرانے کی بات نہیں ہے یہ سب بیماری ہوتی رہتی ہیں اور بہت جلدی یہ ٹھیک ہو جائیں گے کوئی بات نہیں آپ فون کر دیے میں یہاں پہ اپلیکیشن ڈال دوں گا آپ کی چھٹی گرانٹیڈ ٹھیک ہے ٹھیک ہے السلام علیکم